स्कुलनि लेखा बिजाबफोरखौ आं मोजां मोना मानोना स्कुलनि लेखा बिजाबफोरा गिदिर गिदिर जायो आरो बेगाव सोनानै लांनो थाखाय गिलिर गिलिर मोनो बेनिखायनो आं मोजां मोना